لائبریری تو زندگی کا اتنا بڑا آکسیجن ہے کہ آدمی اس سے جتنا بھی فائدہ حاصل کرے وہ کم ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی لائبریریوں کو دیکھا ہے اور میں گیا ہوں دار العلوم دیوبند کے اندر میرا وہاں پر قیام رہا ہے اور میں وہاں پر تعلیم حاصل کی تو وہاں کے کتب خانے سے بھی کافی فائدہ حاصل کیا ہے اس کے بعد مسلم علی گڑھ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر بھی گیا ہوں وہاں کی لائبریری کو دیکھا ہے میں نے کافی اس سے متاثر ہوا وہاں سے ایک واقعہ بھی ہے کہ میں جب وہاں پہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا جو میرے وزٹ کرانے کے لیے مجھے لے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا تیز تیز چل رہا تھا تو انہوں نے کہا صاحب یہاں پر لائبریری ہے اور یہاں پر چلنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور مطلب تھوڑا سا آہستہ چلیں تو یہ میری زندگی کا بہت اچھا مطلب کہنا چاہیے اکسپیرئنس تھا کہ انہوں نے چلنا بھی بتایا کہ یہاں پر لائبریری کے اندر آہستہ آہستہ آپ چلیے تو بہرحال لائبریریاں تو بہت دیکھی ہیں گئے ہیں وزٹ کیا ہے اور بڑا متاثرکن کے لیکن آج انسانیت اس کے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے میرے گھر کے اندر بھی لائبریری ہے اور تاریخ ابن خلدون مقدمہ ہے وہ مجھے کافی متاثر کرتا ہے اور یہ علوم امام غزالی کی وہ میرے پاس ہے اس کو میں دیکھتے رہتا ہوں قرآن شریف کی تفسیر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے اس کو بھی پڑھتا ہوں معارف القرآن ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں گھر کے اندر بھی میرے لائبریری کے ذاتی مطالعے کے اندر میں ان سے فائدہ حاصل کرتے رہتا ہوں